हां हां हॅलो हांव हांव हांव सागर वेळीप उलयता महाराष्ट्रा साकून सर हांव गोंयां मदीं येवपाक सोदतालों हांव एक जो आसा न्ही जो पक्षी जे आसा पक्षांचें शुटिंग बीन काडटा आनी हांव गोंयांत येवन थोडेशें पक्षांची शुटिंग काडपाक सोदतालो सो म्हाका तुमी सांगपाक शकता की म्हाका पक्षी खंय पोवपाक मेळटले

होय म्हाका कशें इन जनरल पोवपाक म्हाका मेळ्ळ्यार जाता सद्याक ते सिजनाक खंयचे पक्षी पोवपाक मेळटले म्हणजे सद्याक जर आयलें जाल्यार

ओके ओके ओके ओके

हय सर तुमी सलीम अली बर्ड सेंच्युरी म्हणले न्ही ती खंय आसा एक्जेक्टली आं ओके जाता सर जाता सर पूण सर टायमिंग बी तसो कितें आसता मोर्निंग किंवां इवनिंग पोवपाक मेळटा तशें कितें आसता

ओके ओके आनी गर्दी बीन तशें कितें आसता चड अशें आसता स्पोटार कारण म्हाका शुटींग काडपाक लागून म्हाका प्रोब्लेम जाता ना अशें कितें कोणालें पर्मिशन घेवपाक पडटलीं अशें कितें आसा ओक ओके ओके थँक्यू